ओना बिहारमे इसकुलमे छूट मतलब छात्रवृतिसब धिआपुताके मिलैके चाही नामकरण कराबैके लिए पइसा मतलब छूट करैके चाही अपना छात्रवृतिसब धिआपुताके मिलैके चाही आओर से नामकरण सभ करतै पइसा छूट करैके चाही आओर छात्रवृति मिलैके चाही धिआपुताके पढ़ैके चलिते आओर इसकुलमे धिआपुताके पढ़ैलए जाइके चाही कॉलेज आरमे छात्रवृति देबेके चाही धिआपुताके इसकुलमे मिलैके चाही आओर आओर धिआपुताके कोल इसकुल आरमे पढ़ैके चाही छात्रवृति मिलैके चाही विद्यालय इसकुल होइके चाही धिआपुताके इसकुल जाइके चाही आओर नामकरण पर के छूट मतलब पइसा करैके चाही आओर धिआपुताके उसमे पइसा छूट देबेके चाही छात्रवृति मिलैके चाही आओर इसकुल जाइके चाही आओर धिआपुताके अथी पढ़ि लिखिके छात्रवृति देतै देबेके चाही इसकुलमे आओर आओर धिआपुताके